हँ हम मैथिल न्यूज सॅं बाजै छी अहाँके इलाकामे चोरी भेल छलै आदित्य विजन मे अहाँकेँ जानकारी छै की की चोरी भेलै केना चोरी भेलै किछु थोड़ा बताबु हम न्यूज चैनल से छी न्यूज मे देबै तऽ टाइम पता छै कितना टाइम मे भेलै अहाँकेँ इलाका तऽ सुनसान होयत रातिमे आ की की चोरी भेलै हँ अच्छा से बताबु ओकरामे पहिले भी चोरी भेल छलै की

अच्छा तऽ अहाँके इलाकामे आओर चोरी भेल छलै की हमे तऽ सुनलियै हँ हम मैथिल न्यूज सॅं बाजै छी अहाँकेँ अहाँकेँ रिपोर्टिंग चाही हमरा तऽ अहाँ आदित्य विजन के पास एबै तऽ हम अहाँके बतेबै तऽ अहाँ ओतऽ बच्चा सब एलै कि भीड़ जुटल छै स्टाफ वहाँ पर रहै छै कि आदित्य विजन मे सुतै छै रातिमे फिर केना चोरी भए गेलै ताला टुटल छै वहाँ पे सी सी टी वी कैमरा मे किछु नहि एलै हँ कि कैमरा लागल छलै दुकानमे हँ तऽ चोर काटिये देलकै कनेक्शन से लागै छै हमे तऽ अभी नहि आबि सकबै हँ जाममे फसल छियै ओहि लेल अहाँकेँ कॉल करिकऽ पुछै छी हमरा लागत आधा घण्टा बताबु यहाँ भी मधुबनी साइड छी जाममे हँ हमरा बड टाइम लागत और चोरी जे भेलै वहाँपे सबकेँ पता कब चललै पहिले ई केकरा पता चललै आसपासके आदमी सबकेँ टाइम पता छलै अहाँकेँ कितना छओ बजे छओ बजे सुबह पता चललै अहाँकेँ नहि हँ तऽ ओतबे टाइम मे सब जगबे करै छै बताबु हमरा तऽ लगै छै अहाँकेँ व्यवस्था छै कि नहि वहाँपे इलाका भी अहाँकेँ दुकान से दूर छै ने तऽ अन्हार होइ जाइ छै कोई आदमी ठीक छै राखु